हाँ आप ज्वेलरी उससे बोल रहे हो हाँ तो मेरे को ज्वेलरी ख़रीदनी थी मेरी दीदी की शादी है उनकी अभी अभी आज पन्द्रह हो गई उनकी पच्चीस तारीख़ को शादी है तो आपके पास अभी नया पीस आया होगा ज्वेलरी में बहुत सारे हाँ

हाँ तो हाँ तो पूरे इसके लिए चाहिए तो आप मेरे को रेंज बता दीजिए अच्छा तो तो मैम मुझे मेहंदी हल्दी संगीत माता पूजन और जो मेन रहता है मतलब शादी उसके लिए चार पाँच दिन के लिए चाहिए तो यह तो थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो आप थोड़ा कम बताइए तो हाँ तो मैम मैं इतने दिन के लिए भी तो ले रही हूँ और ऐसा नहीं है मेरा मतलब जैसे पहनेंगे वैसे तरीक़े आपको लाकर भी दे दूँगी हाँ ठीक हाँ मैं उसी दिन आऊँ हाँ तो आप मुझे बता दीजिए कैसे मतलब ज्वेलरी आई है हाँ हाँ

तो मैम मैंने दूसरी मार्किट में मतलब दूसरी दुकान पर देखा था तो वहाँ पर उसके सौ रुपये बता रहे थे और मतलब हाँ हाँ मैम मतलब ज्वेलरी भी अच्छी थी तो वहाँ पर भी मतलब जो मुझे चाहिए थे वही वही हाँ वह वाले चाहिए पर आपने बोला तो मे को यह बात भी सही पर मैंने जहाँ पर देखी वहाँ पर ज्वेलरी मतलब थी तो अच्छी पर जैसे मुझे चाहिए थी उस टाइप में नहीं मुझे मैंने सोचा आपसे पूछ लूँ ठीक है ठीक है मैं आऊँगी तो आपको बता दूँगी ओके ठीक है